सानस्रिनाय एबा क्रिकेट गेलेनायखौ ट्रेक्किं बायदि गेलेमुफोरखौ मोजां मोनो मानोना गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहाखौ गोख्रों खालामनो हायो आरो नोंनि देहाया थिगबासो नोंबो गेलेनो एबा जानो लोंनो बायदि बायदि खालामनो हागोन बेनिखायनो गिबिआवनो गेलेनो थाखाय नोंनि देहाया थिग जानांगोन आरो जेब्ला नों गेलेलांबाय थागोन अब्लानो नोंनि देहाया गेलेनायजों गोख्रों जाबोयो बेनिखायनो गेलेमुफोरखौ जोंनो नांगौ जेरै दैयाव सानस्रिनायजों नोंनि आखाइनि आइथिंनि जि हेबित एबा स्ट्रंथि बियो बारा जालाङो आरो देहाखौ गरम खालामनायजों लोगोसे देहाखौ राफोदै लाखियो बिनि अनगायैबो क्रिकेट गेलेनानै गोबां देहानि मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो जेरै क्रिकेटआ गेलेनानै जेब्ला क्रिकेट गेलेयो अब्ला जोंनि देहा सोलेर गासै साननायफोरा क्रिकेटनि फारसे जानानै थायो अब्ला जेबो गुबुन गुबुन साननायफोरा जोंनि मेलेमाव जायगा मोननो हाया जोंनि गोबां मानसिफोरा खेला दुला गेलेयालासिनो गाज्रि गाज्रि साननायफोरजों मेलेमफोरा खामानि होनो नागिरा अब्ला बेबादि समाव गोसोआ नारबास जायो उनफारसे साननाया जायो उनफारसे साननाया ओरै मोनो बिनिखायनो जिखुनु गेलेमुफोर दं बेखौ गेलेनानै गावनि जि गोसो मोदोम जिउ होना गेलेयोब्ला बैफोर गासै साननायफोरा गोसोआव जायगा लानो खाबु मोना आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे अंगफोरा थै गाज्रिफोरा बन्द' जानाय थानायफोरा खेला गेलेनायजों गरम जाना बै थैफोरा खारसारना सालु जाना देहाखौ आरोबाव राफोदसिन खालामनायाव हेफाजाब खालामो खेला गेलेमुफोरा बिनिखायनो जे गासै सुबुंफोरखौ खेला एबा खारनाय बारनाय मर्निं वाक जिखुनु जाया मानो बेफोरबादि खालामनानै जे गाव गावनि देहाखौ गाव गावनि हेल्डिखौ जेन जोथोनै लाखिनानै दोननो हायो